नमस्ते मैडम हाँ मैडम हमको ये जानकारी मिली है कि आपको कुछ फूलों के पौधे चाहिए हुए थे हमारी फूलों की नर्सरी है तो मैडम आपको कौन कौन से फूल चाहिए थे

अ अच्छा मैडम तो आपको गमले में लगाने के लिए चाहिए तो आपको जैसे कि गुलाब का फूल चाहिए तो वो मतलब उसके कई थोक में चाहिए या मैडम एक एक पीस चाहिए

अगर आप एक पीस लेती हैं तो पचास रूपए पड़ेगा और अगर आप चार पीस लेती हैं तो आपको चार पीस का डेढ़ सौ रूपए देने पड़ेंगे हाँ तो आपको गुड़हल का चाहिए गुलाब का चाहिए कनेर का चाहिए और केले का पेड़ चाहिए एक एक पीस चाहिए अच्छा तो ये सब आपको गमले में ही लगाने के लिए चाहिए मैडम अच्छा तो मैम आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगी जैसे कि आप मोबाइल से पेमेंट करेंगी मोबाइल से पैसा देंगी या आप हमको नगद भुगतान करेंगी अच्छा तो कब तक आएँगी आप मैडम हमारी दुकान पर अच्छा एक हफ्ते में आएँगी और किस समय आएँगी मैडम दोपहर में हमारी नर्सरी बंद रहती है शाम के टाईम पर खुली रहती है और सुबह के टाईम पर खुली रहती है अच्छा तो मैडम जब आप आएँगी तो ये जितने सारे पौधे हैं वो हमको अपनी गाड़ी से भिजवा आप अपनी गाड़ी खुद से लेकर आएँगी अच्छा मैडम और उस पौधों में डालने के लिए कुछ खाद वगैरह भी आपको चाहिए हमारे पास ऑर्गेनिक खाद में अगर आप कहिए तो हम आपको कम पैसे में आपको उपलब्ध कराएँगे और भी जो बीज वगैरह और पौधे वगैरह चाहिए मैडम तो आप हमको जरुर बताइएगा हमारे पास सारे बहुत सारे पेड़ पौधे उपलब्ध हैं विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ मेरे पास गुलाब की भी गुड़हल की भी और भी बहुत सारे वैराइटी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप हमें जरुर बताइएगा ठीक है मैडम तो आप एक हफ्ते में शाम चार बजे के टाईम हमारे नर्सरी पर आ जाइएगा हम आपको पेड़ पौधे उपलब्ध करा देंगे